सिगाङाव ना हमनाय आइजें आयलाफोरा सिगांनिया नाया गोदो जेरावनो मेरावनो दङमोन दुब्लि बारिनि दंग' दंला हाखर हाला जेराव दै थायो बेयावनो ना मोनोमोन सिगाङाव दुब्लियावबो थायोमोन दैमायावबो थायोमोन बेनिफ्राय जों बे नाफोरखौ सिगाङावहाय नाराबारिफोरावबा जेखाइजों सानदुं गोसा जायोबा बिराद ना दै दुंबाथाय खावै फिथिख्रि गोरि बोथिया हमोमोन जेखाइजों आरो जेलेंजों हखाङोमोन आरो दैया रानबाथाय रानथेबबा दंग' फिसा फिसाफोरखौ सिलिजों सारनानै नाखौ हमोमोन बेनिफ्राय दैमाया दुब्लिया गिदिरबाथाय आइजें आयलाजों हमनानै मोनाबाथाय दैयाव बोरसि बाथा सायोमोन आरो बे ना साग्रा लाङिफोरजों सानानै जायोमोन आरो जेजोंबो सारनानै जायोमोन नाया गोदो माने दुब्लिफोरावबो जेरावनो मेरावनो थायोमोन आरो मेल्ला नामोन बै समाव बेबायदिनो हमनानै जायोमोन बेनिफ्राय नै दा औ नाराबारिफोरावबो आसु माइ हानायनि नाराबारिफोराव ना सेंफोरा गिदिर गिदिर थायोमोन बेफोरखौ आखाइजों हमोमोन आरो दैखौ जों सिलिजों सारनानै हमोमोन आरो ओमफ्राय जेथिया माइ गायबाय दैज्लां जाबाय होनबानिया दुब्लियाव ना जालाबायबाय नाखौ जेलेंजो सायोमोन ओमफ्राय जेखाइजोंबो गुरो जेखाइजों गुरोमोन बिनिफ्राय आरो जेजोंबो सारोमोन बेनिफ्राय दैमाया दुब्लिफोरा गिदिर जाबाथाय बोरसिजों सानानै जायोमोन आरो बेनिफ्राय दा दाथ' बारा दैज्लाङावबो अखाबो जाबांला दैयाबो गिदिर जाबांला नायाबो बारा गैला बेनिफ्राय जों दा बे दुब्लियाव दै इसे जाबा नाफोरा इसे एनै ना जानायफोरखौ बिदिनो जेखाइजोंनो गुरनानै जायो आरो टेक्ट'र हालेवनायफोराव ओंखारनाय माफा मानै नाफोरखौनो हमनानै जायो बेनिफ्राय दैफोर रानथाबनानै फुख्रि बायदि रानथेबनानै थालांनायफोरखौ बिदिनो थोरसिफोरजों सारनानैनो हमनानै जायो आरो बेनिफ्राय जेथिया माइ गायखांबा दैफोरा रानलांजोबबा दंग' दंलाफोराव दै रानथे रुनथे थालांनायफोरखौ ना माफा मानै थानायफोरखौ बिदिनो थेस'नानै सारनानै जायो बेनिफ्राय जेथिया दुब्लिनि नाया दा जाखां जोबबाय नालाय दा दैमायावनो जासै आरो दैमायाव जेलें बोयो बेनिफ्राय दांग्रोमो दैयाव दांग्रोमनानै जायो जेखाइजों आरो माब्लाबा गुरो आरो माब्लाबा मैगं खादाजों गुरो दैमायाव ओमफ्राय दैमानि नायाथ' बिदिनो ओरैनो ना फिसा नाथुर फिसा ना बोथिया ना सें बेफोरनो बिदिनो जायो आरो जों दा गोदोनिया आइजें आयलाया जाबाय ना हमग्राया फल' दङमोन फल'जों जोबग्रा ओमफ्राय आस्रा जे आरो दै गोथौआव साग्रा साथेना जे लाङि जेखाइ आरो खखा बान्दोफ्राव खखाजों सायो दा नायाबो गैबांला नालाय आरो ना हमग्रा मानसिबो बारा गैबांला बेनिखायनो आइजें आयलायाबो बारा बाहायजाला दानिया जेखाइजोंनो गुरनानै जायो ओमफ्राय जेलेंजो सायो आरो माब्लाबा आरो एसे लाङि दै दुब्लिफोराव दै गेदेर जाबा लाङिफोरखौनो सानानै जायो ओमफ्राय गोदोनिया गथ'फोरा नाबो बोननो रोंगौमोन ना बोननानैबो जायोमोन दानिया आरो नाखौबो बिदिहाय बोननो रोंला आरो गथ'फोराबो ना बोननोबो टाइमबो गैखाला नालाय ना बोननायाबो गैला बिदिनो बिमाफोराबो माब्लाबा माब्लाबा सम सम बिदिनो एफा इनै गोसो जाबा गुरनानै जायो आरो गुरनो सोलाबाबाथाय ओरैनो बायनानै जासै

गोदोनिफोरा ना गुरनोबो रोंगौमोन हमनोबो रोंगौमोन साम' खननोबो खांख्राइ खन'नोबो रोंगौमोन